جیسا كہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے علی گڑھ میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جوكہ بہت خوبصورت اور بہت پرانی اور بہت ہی لاجواب ہیں آپ كو دیكھنے میں اس كو ایک بار آپ دیكھو گے تو بار بار آپ كو دیكھنے كا من كرے گا اور بہت لذیذ ہیں كیونكہ بہت اچھی لگتی ہیں دیكھنے میں بھی تو اس میں كچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے كہ ہمارا سب سے پہلےعلی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو گیا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک نام میں اتنی خوبصورتی ہے اس میں كئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں جیسےكہ بابا سید گیٹ ہے آپ كا سینٹری گیٹ ابھی بنا ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا بنا ہے اور بھی یہ ہال ہیں مولانا آزاد لائبریری ہے یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت اچھی لگتی ہیں باقی آپ كا باہر میں آپ اگر چنگی ہے آپ كا بونہ قلعہ ہے یہ آپ كا اور كیا كہتے نمائش ہے نمائش اب لگتی ہے تو بہت دور دور سے لوگ باگ دیكھنے كے لیے یہاں آتے ہیں اور اوپر كوٹ ہمارے ایک شہر ہے اس میں اوپر كوٹ میں ایک مسجد ہے جس میں سب سے زیادہ سونا لگا ہوا ہے وہ ایشیا كا سب سے زیادہ مسجد ہوگا جتنا سونا لگا ہوا ہے وہ ہماری اوپر كوٹ كی مسجد ہے علی گڑھ شہر میں ہے وہ ہمارے شہر میں ہمیں بہت فرق فکر ہوتا ہے اس بات پہ اور بھی مندر وغیرہ ہیں اس میں ہر طرح كے آپ كو جاتی ہیں مندر ہے مسجد ہے چرچ ہے ہر طرح كے لوگ رہتے ہیں بہت خوبصورتی کے اور بہت پیار محبت سے رہتے ہیں